आं आंनि जिउ खांनायनि थाखाय आं बायदि रोखोमनि खामानिफोर मावो जेरै आङो न'आव थानाय समाव गोबां बिमा बिफाखौ खामानि दामानि मावनायाव हेफाजाब होयो आरो आं जेरै फरायनायजों लोगोसे आं न'नि खामानि दामानि दानाय लुनाय थोरसि लथा सुनाय सिथ्ला सिबनाय बिमा बिफाखौ आबाद मावनाय मानायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो आं आंनि जिउ खांनायनि थाखाय आं बायदि रोखोमनि गोबां हाबाफोर मावो बिमा बिफाखौ हेफाजाब होनाय आरो आरो आं गावखौ जौगासारहोनो थाखाय आङो गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावो आरो दावगानो थाखाय आं गोबां रोखोमनि हाबाफोरा मावो बेफोरनो जादों दानाय लुनाय खननाय मोसानाय खामानिफोर मावनाय सिथ्ला सिबनाय थोरसि सुनाय बायदि बायदि आरो आङो आरो आं आंनि केरियारनि राहाखौ आङो दा बे इंलिस मेजर लानानै आं फरायदों आंनि इयुनाव आंनि केरियारानो जादों एयार हस्टेस आङो बेखौ जेब्लायबो जाफुंहोनो नाजागोन आरो आङो थांनानै थानो थाखाय बे राहाखौनो लादों आरो आङो जेरै जेरैबाबो खस्त' मस्त'नि गेजेरजोंबाबो आङो बे आंनि थांखिखौ आङो जेब्लायबो जाफुंहोगोन बेनो आंनि बांसिन मोजांसिन थांखि आरो आङो बे थांखिखौ आङो जेब्लाबो होसोगोन आरो जेब्लाबो लानो नाजागोन जेब्लाबो मावनो नाजागोन आरो आङो गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो बे थांखिया मोजां होननानै आरो आङो बे थांखिखौनो लादों बियो आंनि उन्दै समनिनो थांखि आरो आं बे थांखिखौ जेब्लायबो जाफुंहोगोन आरो नाजागोन लाइफआव जेसेखि कस्त' आरो कस्त' मोना मानो आं जेब्लायबो बे थांखिखौ नाजागोन आरो जाफुंहोनो नाजागोन बिमा बिफाखौ मान लाखिगोन आरो आंनिबो नाम लाखिगोन बेनो आंनि लाइफनि थांखि आरो आङो मान लाखिगोन बेफोरनो बिमा बिफाखौ सनमान खालामगोन मान लाखिगोन बेनो